ई तऽ बहुत अच्छा प्रश्न अहाँ सब पूछने छिऐ कि हमे खुश भी छिऐ कि देखी गुरुसँ बड़का चीज रहलो छै अपन भारतमे अपन भारतमे एक मुस्लिम भएके भी जे छै कि अकबरके दरबारमे की एक बहुत बड़ा तानसेन मने गायक भेलय ओकरो बाद हमर सबके जमानामे जब ऐलए मोहम्मद रफी किशोर कुमार मुकेश जी लता जी कते अच्छा गाबए छै जेकि देश ही नहि बल्कि समूचा विश्व ओकरा जानए छै कि कतहुँ बड़ों गायक रहए इसीलिए भारत एक गायक से भी बहुत बड़ा अनुभव मिललए आओर बहुत बड़ा नाम मिललए आ जे हमरा सब भी कभी कभी ओएह गाना सुनए लऽ चाहए छिऐ जे मोहम्मद रफी गेलको छै जे किशोर कुमार गेलको छै किछु दर्द भरी आवाज लता जी दर्द भरी आवाज भी हमरा सब सुन लेइ छिऐ अभिओ इसीलिए किआकी गायन गुरु जे छै गुरुसंँ किछु सीखना चाहिए आओर सीखीके अहिना चीज सीखना चाही जेकि हमर प्रखण्डके भी नाम होए हमर जिलाके नाम होए हमर राजके नाम होए देशके नाम होए एकरा वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद हम